हेलौ औ हेलौ दे औ नमक्सार दे सोंनो हागोन दे बेथ' बेथ' आं मोनथिनो मोन्नायावथ' माने बहुथ गोबावानो जाबाय माने जों उन्दै उन्दैनिफ्रायनो बेरोखोमै दंबायथायो आरो बे आइलेण्ड बाय थानायाथ' सिगांनिफ्रायनो थायोमोन माखासे माखासेफ्रा दा बेनिफ्राय माने थांलाय फैलाय उसुबिदा जानायाव मानो गुबुन जायगायाव थांनाय जाहैबाय आरो बिराथ खस्थ' नालाय थांलाय फैलायाव सिगांनिफ्रायनो थायोमोन दाथ' सुबिदायानो दा माने गैयै बायदियानो जाबाय दा हरै मोनसे दङ हौरै बङाइगावजोंहायसो गिदिंनानै थांनांगौ बे बे हा हाग्रामा ब्रिज दा बेखौ गभमेन्टनिफ्राय सुबिदा खालामना होनाय जादों आरो ओमफ्राय दा मोनसे गोदानै मोनसे बानायनो जादों बै थुख्राझार आइ फवालिजों बेथ' इनकमप्लिट जानानै दं नालाय मानो दाबो मानो खस्थ'आ सिगांनि बायदियानो दं आरो इसे माने सब जादोंबाबो माने सिगांनि बायदिखौनो होन्नानै बुंजायो आरो थांलाय फैलायाव बेखौ नायोब्लाथ' बे एरियानि बे आइलेण्डनि सुबुंफ्रा जोबोद माने दुखुनांथाव आरो माने गोसोआव दं सानब्लाबो माने सानस'यै साननाया जाफुङै बायदि जानानै दं मानोना मानि सोलोंथाइआव माने फिसोरो गोबाङानो सुबिदा मोन्नांगौ बायदिखौ मोन्नाय जायाखै आरो जायगायावबो बिदिनो स्कुलफोर गैया स्कुलफोर दंबाबो हनै आरो मोजां रोखोमनि स्कुलबो नङा दा गुबुन जायगायाव थांनोबो सोर साबेसे मानो माने बेबायदि गुबुन जायगायाव दोन्नानै फरायहोनो हानो बे जायगानि माने गासिबो सुबुंफ्रानो माने गरिब गोजा गरिबथाइ गरिब माने बुंथावै माने गरिब माखासे सुबुंफोर दं आरो जायफोरा माने इसे डेभलब जानाय मानो बिसोरो फिसा गावसिनि गथ' गथायफोरखौ माने गुबुनाव दोन्नानै बिदिनो सिक्कायाव मानो इसे आवगायहोनो फिसोरो माने लामाखौ लागासिनो दं आरो बांसिनानो माने दे होम्बा दे दे जासिगोन दे दे दे